उत्तर प्रदेश में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हें जैसे बाबा बिश्वनाथ की नगरी है यहाँ पर बहुत से इस्मारक चिन्ह हैं सारनाथ में में अशोक सम्राट है और संग्रहालय है संग्रहालय उसके म्यूजियम जो लो म्यूजियम लोग बोलते हैं और बहुत सी पुराने से पुराने चीजें हैं जो कि आज मतलब की ऐतिहासिक चीजों से मिलान रखती हैं और किले जैसे की बाबा गोरखनाथ बाबा है वहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा गोरखनाथ के बा पहले राजा भर्तृहरि राज करते थे वहाँ पर मठाधीश थे और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से लेकर चले और बहुत पुरानी मंदिर है गोरखनाथ बाबा की और हाथरस में भी है और यहाँ पर चुनार किला है और चुनार किला में तो शिवदत्त राज करते थे उसमें बहुत सी तिलस्मी चीजें थी जैसे बाबा थे बद्रीनाथ बद्रीनाथ जी वहाँ के तिलस्म की जो रमल फेंकते थे वहाँ से सम्बन्धित किला जैसे कि नवगढ़ में है विजयगढ़ में है और ऐतिहासिक चीजें हैं जो मतलब की चंद्रकांता के जमाने से और संबंध था नौगढ़ और बिजयगढ़ का और गोरखनाथ बाबा की जो मंदिर है उनके आज मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं बाबा योगीनाथ जी जो की हमारे देश को अच्छे ढंग से लेकर चल रहे हैं और ब सब मंदिर मस्जि मस्जिद मतलब की जो भी है सबका देख रेख अच्छा से है और मठ मंदिरों में जैसे कि बाबा बिश्वनाथ की जो मंदिर थी मस्जिद थी उसको फिर से तुड़वाए पाँच साल में रामजन्म भूमि का जो था ये योगी जी और मोदी जी ने इनको पाँच साल वर्ष की जो बात थी उसको आज रामलला के वहाँ पर बिराजमान हुए अयोध्या जी में ऐतिहासिक चीज है जो की बहुत पहले से हम सब लोग चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए हें लेकिन आज जो प्रधानमंत्री योगी और ये मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने इस कार्य को सम्पन्न कराया और हमारे देश की गरिमा को बढ़ाया ये भी इससे भी हमारे देश का नाम हुआ संग्रहालय में ही मतलब सबसे बढ़िया संग्रहालय सारनाथ में है और वो संग्रहालय और म्यूज़ीअम टाइप का जो सिस्टम है वहाँ पर है चुनार जो तिलस्मी चीज है जो पहले से आज भी वहाँ राजा भर्तृहरि के का मतलब की जो वहाँ कुंड है जहाँ समाधि लिये हैं वहाँ कुछ जैसे माछी उछी हमेशा वहाँ रहती हैं उसमें भरम भन करती हैं की ये भाई यहाँ पर राजा भर्तृहरि जी समाधि लिये हैं उनकी लोग कहते हैं की नहीं राजा भर्तृहरि अमर थे ये और चंद्रकांता की कहानी रानी कलावती की कहानी और शिवदत्त के जमाने से ये तिलस्मी किला जो चल रहा है एक स्मारक है जो की हमारे देश का मतलब एक शान है जैसे नवगढ़ है विजयगढ़ है और ऐसे ऐसे चीजों पर मतलब हमारे देश का सबसे सर्व प्रथम स्थान और एक मठ मंदिर यहाँ हाथरस में भी है और ये ताजमहल स्मारक है ताजमहल मतलब की नूरजाहाँ बेगम के नाम पर शाहजाहाँ ने बनवाया था आज एक बहुत तिलस्मी चीज है और लाल किला ऐसे ऐसे मतलब की स्थान जो है की एक भारत के गौरवान्वित करते हैं और उससे हमारे देश की गरिमा बढ़ती है बहुत से स्थान हैं जो जो की जानकारी हर लोगों के पास नहीं है लेकिन ऐसे मंदिर हैं मस मस्जिद हैं मठे हैं जो की मतलब भारत में अच्छे अच्छे लोग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है रह गई सवाल की यहाँ बाबा मार्कंडेय महादेव की जो है कैंथी टाँड़ा में मंदिर है वो भी एक ऐतिहासिक है और एक भारत में उसका इतिहास में नाम है में नाम है और ये मार्कंडेय महादेव जी की कहानी है और भगवान वो बारह वर्ष के उम्र में थे और शंकर जी के आशीर्वाद से उनकी उनकी अधिक हो गई तो इसलिए भारत में बहुत सी चीजें मंदिरें किले और संग्रहालय प्रमुख हैं रामनगर में राम नगर का किला है जो एक ऐतिहासिक है उसमें म्यूज़ीअम भी है एक से एक पुराने जमाने की बंदूकें और मूर्तियाँ हैं जो की अच्छी से अच्छी कीमत की हैं जो पारस पत्थर से जुड़ी हैं और संगमरमर की हैं इसलिए उस इस स्थान को मेल माना गया है रह गई सवाल की जो रामनगर का किला है ऐतिहासिक किला है उधर उस पार राजा चेत सिंह का किला है और उस पार काशी नरेश के नाम से हमलोग को प्रसिद्ध है जो कि रामलीला होता है और

प्रगट होते हैं एक तरह से आकर करते हैं और द्विभाषा में होता है और ये मतलब की ऐतिहासिक चीजे हैं जिससे की पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जो कि रामनगर में हर जगह बनाया गया पंचवटी है तो जनकपुर है तो के यहाँ का मेला है तो कल वहाँ का मेला है

वहाँ पर चिड़ियाघर भी है और देखने में सारनाथ बहुत सुंदर लगता है इसलिए